हेल' औ आटसा आटसा अ आटसा आटसा आटसा बेयो ओरै सैध' हाजार फन्द्र' आटार'नि दं नों माखौ लानो

फिलिपसआ एसे दाम लागोन बेखौ बेयो बिदिनो चट्र' आटार' बेयाव दङ आटसा आटसा खमावहाय बेखौ चट्र बा हरनो हागोन

एसे खमायनो फन्द्रनि गाहायाव थ' हाला जिखुन जाया बेखौ माबायावसो हरनो हागोन सल्ल'निबा हागोन सल्ल' सल्ल'

फास्स थाखा फास्स थाखा खमायनो

माहाय लायनो

दे दा लांफैदो दे नों होमबा

कयथासोआव फैगोन नायनानै नों चेक खालामना लांफैनाय नायनो हागोन नों नायनो हागोन नोङो औ औ औ दे